नमस्कार हांवें तुमचे कडल्यान एक गुणाजी नांवाची नवलीका घेतिल्ली हय हय तुमी म्हाका ती वेळार डिलीव्हर केली त्या बद्दल देव बरें करूं आनी जशे हांवें सांगिल्ले तशेंच तुमी ते गिफ्ट रॅप करून दिली त्या बद्दलूय देव बरें करूं पूण ही गिफ्ट रॅप जो आसा तो जेन्ना म्हजे कडेन पावलो तेन्ना ती फोल पिनिल्ली हय फोल पिनिल्ली आनी ती पिनिल्ले कारणान हांवें ताका तो गिफ्ट दिलो एक कॉलेजीन वचपी तरनाटो ताचो एकवीसावो वाडदीस आशिल्लो म्हणून हांवें ताका तें गिफ्ट दिल्ले भेट दिल्ली पूण तुमी तें पिजिल्ले रॅपर घातिल्या कारणान म्हाका मात्शी लज जाली तुमी जतनाय घेवपाक जाय आशिल्ली की जेन्ना हांव कोणाक भेट वस्तू दिता वा कोणूय कोणाक भेट वस्तू दिता तेन्ना ताजे रॅपर ताजे कवर जे आसता तें वेवस्थीत आसपाक जाय पूण तुमी तें केले ना खंय तरी निश्काळजीपणां केल्याचे दिसून येता तशेंच जे पुस्तक हांवें तुमका सांगिल्ले त्या पुस्तकाक भितरल्यान काय दाग लागिल्ले ताजी दोन तीन पेजी साणसीन खायिल्ल्यो हय साणस लागिल्ली ताका त्या खातीर त्या पुस्तकाक बुराक जाल्ले अशे दिसताले की तें पुस्तक तुमी केन्ना उगडून पळोंवकूच ना आनी म्हणून तें तशें जाल्ले तशेंच पुस्तकाचो भायलो पुठ्ठो जो आसा तो दोडिल्लो फोल्ड जाल्लो त्या खातीर तें पुस्तक सामके बुरशें दिसतालें तशेंच ह्या पुस्तकान निमाण्या पानार बरोवप्याची सय आशिल्ली पूण तुमच्या ह्या पुस्तकान जे आयले म्हाका त्या पुस्तकान तें पानूच ना अशें कित्याक त्या सयेची त्या बरोवप्याच्या सयेचो खूब मोल आसा खूब वालोर आसा म्हणून तर हांवें तें दिल्ले कित्याक तो बरोवपी जाका हांवें भेटवस्तू दिल्ली ताचो आदर्श ताच्या वाडदिसाक तें पुस्तक हांवें दिल्ले म्हाका हे मातूय मानवलें ना आवडलें ना तुमी जतनाय घेवपाक जाय जेन्ना अशी भेटवस्तू म्हणून कोणाक दिता तेन्ना त्या प्रोडक्टाची वा त्या वस्तूची काळजी घेवपाक जाय त्या खतीर तुमका अतिरिक्त पयशें हांवें फारिक केल्लें ही सामकी चुकीची गजाल आता म्हज्या भुरग्याक जाका हांवें ते इनाम वा भेट दिल्या ताका कितलें वायट दिसला आसतलें हय हे सामके म्हळ्यार सामके चुकीचे परत हांवें तुमका सांगिल्ले की म्हाका ह्या म्हयन्याच्या एकवीस तारखेक तें पुस्तक पावपाक जाय तेवीस तारखेक ताजो वाडदीस आसा तेन्ना म्हाका तें दिवपाक जाय पूण तुमचे पुस्तक म्हाका चौवीस तारखेक पावले

हय एक दिसाचो उशीर म्हणल्यार कमी न्ही त्या दिसा जर ज्या दिसा वाडदीस आसा त्याच दिसा तर त्या भुरग्याक पुस्तक दिवपाक मेळना जाल्यार त्या गिफ्टाचो त्या भेटवस्तूचो फायदो कितें तुमी तुमची सेवा खूब खूब सुदारपाची गरज आसा हांव तर आता डेफीनेटली म्हज्या इस्टांक म्हज्या वांगड्यांक सांगतलो की तुमच्या कडल्यान कसलीच पुस्तकां वा कसलीच भेटवस्तू घेनाकात एक म्हळ्यार त्यो सामक्यो वेवस्थित पावनात दुसरे तें वेळार पावनान आनी तिसऱ्यो त्यो डिफेक्टीव्ह वा सामक्यो सामक्यो वायट पद्दतीन रॅप केल्यो वा भेट वस्तू म्हणून दिल्ल्यो आसता म्हाका खऱ्यानीच तूमची ही सेवा मातूंय आवडिल्ली ना हांव तुमकां पाचां पैकी झिरो शुन्य नकेत्रां दिवन तुमकां नॅगेटीव्ह रँकींग दितलो वायट धरचे न्हय देव बरें करूं